ہلو السّلام علیکم ہاں ڈرائیور صاحب ذرا ہم کو آپ کا نمبر ملا تھا ہمیں گھومنے جانا ہے کیوںکہ ہم یہاں باہر سے آئے ہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے ہمیں امبیدکر پارک دیکھنی ہے جو گومتی نگر میں نہیں ہے وہیں جانا ہے جی تو آپ کتنا پیسہ لیں گے ارے اتنا آپ زیادہ بتاتے ہیں آپ لوگ اب ہم لوگ باہر سے آئے ہیں تو اِس کا مطلب یہ تو نہیں بہت نوٹ لے کر آئے ہیں کم لگائیےتھوڑا پیسے کم بتائیے نہیں نہیں آپ کو کیا پتہ ہے کچھ بھی نہیں بچا یہاں آتے آتے رستے میں سارے پیسے ختم ہوگئے ہیں مگر اب یہاں آئے ہیں تو سوچ رہے ہیں گھوم بھی لیں مارکیٹنگ بھی کر لیں تھوڑی شاپنگ کر لیں اب جائیں گے تو لوگ کہیں گے کیا لے کر آئی ہیں اب امبیدکر پارک جائیں گے پھر وہیں سے آس پاس اور پارکیں بھی ہیں وہاں بھی گھوم لیں گے گومتی نگر دیکھ لیں گے

ہم تو دو سو روپیے دیں گے کیوں آپ بہت زیادہ نہیں مانگ رہے ہیں ارے آپ ہم کو بٹھا لی گا اپنی سواری اور بٹھا لیجیے گا آپ تو زیادہ مانگ رہے ہیں آپ اُن سے کما لیجیے گا ضروری ہے سب ہمیں سے کما لیں سارے پیسے تو ہاں ٹھیک ہے مانتے ہیں آپ کو راستے میں اور سواریاں مل جائیں گی آپ بٹھا لیجیے گا اُن سے بھی پیسے لے لیجیے گا ہم آپ کا کسی کا نقصان نہیں چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے آپ کا نقصان ہو آپ اپنا پیسہ اُن سے کما لیجیے گا بھائی بٹھاتے رہیے گا سواری اُتارتے رہیے گا مگر ہم سے آپ کم ہی پیسے لے لیجیے سمجھا کریے اب آپ او ہو مگر آپ نے قسم کھایی مانیں گے نہیں جیسی ہم مانتے ہیں گومتی نگر دور ہے اب اتنا بھی دور نہیں ہے کہ امریکہ تھوڑی نہ جانا ہے ہمیں آپ تو ایسے بتا رہے ہیں گومتی نگر جیسے بہت دور ہے ہم لوگ یہیں پہ کھیلے پلے بڑھے پتہ ہے گومتی نگر ہزار مرتبہ جاتے آتے تھے اب کیا کریں چلا ہی نہیں جاتا ہے تو اِسی لیے سواریوں کی ضرورت پڑتی ہے آپ لوگوں کے مُنہ اتنے بڑے ہیں پانچ سو روپیے لیں گے ہاں ہاں بالکل ہم تو خالی تھوڑی سی سیٹ پر بیٹھ جائیں گے اپنی سواری بٹھا لیجیے گا اُتاریے گا آرام سے پورے پیسے لیتے رہیے گا اور ہم سے دوسو روپیے لے لیجیے گا جی جی ٹھیک ٹھیک ہم آتے ہیں پھر